खोमसि फोथायनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबागोसिनो आरो दासिमबो सोलिबाय थागासिनो दङ बर' समाजावबो खोमसि फोथायनाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो दासिमबो दङ जायखौ जायखौ जों मिथि मोनो दायना दायनि फोथायनाय जाय गाव सोरबा सोरबा बिदिनो जाम्बा जाम्बि जाम्बा जाम्बि जाम्बा जाम्बिफोरानो बे दायना फोथायनायखौ बांसिन फोथायो आरो जाय नङिखौबो नंगौ खालामनानै दायना सन्देह खालामनानै बुथारनाय बेफोर जाथायखौ जों खोनाबायनो थायो बिदिनो गामि गोथौफोराव जाम्बा जाम्बिफोर बांसिन थायो बे बेफोरनि मानसिफोरानो सोरनिबा नखराव लोमजाबा साजाबा बिखौनो दायनाया रायदों दायनाया जादों होनना बुङो बिदिनो गोबां खोनानो मोनो दायना सन्देह खालामनानै बुथारो बेनो आंनि फिसाखौ जादों मादों बेफोरबायदि खोथा बाहायो सोरबा बिदिनो अजाजों बिदिनो फिसा फिसौ लोमजानाय जनदिस बायदिसिना खर' सानाय लन्थि बेरनाय बेफोरखौ अजा मानसिफ्रा हाग्रानि मुलि खांनानै देनानै फाहामो बेखौनो बेफोरखौ खायसे खायसे गाज्रि गोसोजों अजा दायना होननानै बुङो जाय नखराव गथ'आ लोमजादों बे अजाखौ लिंनानै लायगोन लायनानै बे लायग्रानि गथ'आ जोबोर गोब्राबै लोमजानानै बे मुलि होनाया खाथियाबा बेखौनो दायना होननानै बुंगोन मानसिफोरनो फोसावलाबायगोन बेफोरनिफ्रायनो दायना दायना होननानै सन्देह खालामो बिदिनो सोरनावबा सोरनिबा नखराव बिदिनो लोमजानाय साजानाय बे लोमजागोन गोब्राबाव गोलैगोन गामि बिथोरफोराव डक्टरनि आंखाल नालाय अजा अजाफोर लायो बिदिनो मुलि होनानै दिग्लि दिग्ला हाग्रानिफ्राय मोननाय बेन्दों बिलाइफोरखौ देग्लिनानै फाहामो सोरनिबा फिसाफोरखौ बेयो साफा सानै फाहामनानै सोरनिखौबा बिदिनो हामसेयावबो जिउ गारनांगौ जायो बिफोरनिफ्रायनो दायना सन्देह लानानै खालामनानै बे अजाखौ बुथारो बुथारो जों बेफोरनि गोजान जानांगौ मानो होनोबा फरायनायनि बेलायाव जों बर' सुबुंफोरा जोबोद गाहायाव बिनिखायनो फरायनायनि बेलायाव बयबो फरायनांगौ बयबो गोदान मुगाजों खारफानांगौ बयबो गुबुन जेरै गुबुन जाथिफोरा गोबां फरायनानै गोदान गोबां फरायनानै गेदेर गोलाव जालांबाय बर'फोराबो बेफोरबायदिखौ नुनानै खारफानांगोन सोलोंनांगोन गोदान मुगानि खारफानांगोन सोलोंनांगोन बेफोर दायना फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन जों बे दायना फोथायनायनिफ्राय जोंहा बारग'नोबा गिबियावनो गिबियावनो फरायनांगोन फरायनाय जौगानांगोन बयबो मोजां फारसे साननो रोंनाय जानांगोन